हैलो हांजी हां और सुनाओ ते मेरे ना तुसें गी इक गल्ल आखनी ऐ थोआड़े अग्गै रिकवैस्ट ऐ कि साढ़े घर परोह्ने आए दे न ते में तुस चाह् बुक करानी पंज छे कप ते ते चाह् बुक करानी मेरे घर परोह्ने आए दे मते ते ऐसी बुक करयो गरम रखयो जेह्दे च बाई ठंडी निं होनी चाहिदी दूर ऐ घर मेरा ते आने गी बड़ा टैम लगना शैल पैक करियै भेजेयो ते कन्नै द'ऊं कचोरिया भेजी ओड़ेयो द'ऊं चार कचोरियां बिस्कुटां कन्नै भेजी ओड़ेयो समोसो भेजी ओड़ेयो कन्नै अवा शैल गरम करयो एह् बड़ी रिक्वेसट ऐ मेरी ते कोई ठंडी निं होनी चाहिदी कोई लाह्मा ननिं देऐ कि चाह् थोआड़ी ठंडी आई ते मिगी शैल करियै गरम करियै इयो रिक्वेस्ट ऐ थोआड़े अग्गै और कक्ख नेईं ऐ इयो अग्गे थोआड़े अग्गै प्रार्थना ऐ मेरी शैल करयो चा गरम गरम च गरम गरम गै पुज्जै ते दूर ऐ घर कोशिश करयो कि थोह्ड़ी थोह्ड़ी गरम गरम ते जल्दी गै आयो बिंद ते तां और इ'यां निं जान ठंडी पियै एह् निं आक्खन कि स्वाद निं बनी चा जां ठंडी ही चाह् लोक गल्लां निं करन बस ते बस कुछ निं अ'ऊं आखना चाह्नीं